बच्चों को हिन्दी सिखाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हिन्दी हमारी मातृ भाषा है और बच्चों को हमारी मातृ भाषा के विषय में विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है जिससे कि हम बच्चों को अब अपनी मातृ भाषा के के बारे में बता सकेंगे और जिस जिसको वो बहुत अच्छे से जान सकेंगे मातृ भाषा क्योंकि हम अब हमारे देश मे जब हम अपने देश में रहते हैं तो अपने देश कि जो लोकल लैंग्वेज है वो तो आनी ही अनि अनिवार्य है आनी ही चाहिए भाषाओं का ज्ञान होना तो ज़रूरी है इस ज़रूरी नहीं है की हिन्दी ही बल्कि इंग्लिस भी आनी चाहिए लेकिन हिन्दी क्योंकि हिं हिंदुस्तान है इस लिए हिन्दी का आना भी ज़रूरी है